हाँ मैं वेडिंग डेकोरेटर बोल रही हूँ मुझे फूलों की मुझे फूलों की रिक्वायरमेंट है मतलब सजावट का काम करती हूँ मैं शादी वगैरह टेंट वगैरह लगाती हूँ डेकोरेट वगैरह करती हूँ तो मुझे इसके लिए फूल चाहिए आपके पास फूल मिल जाएंगे हाँ आपके पास क्या रेंज तक के मिलेंगे मतलब स्टार्टिंग कहाँ से है दो सौ रुपए से तो और फूलों के कलर में कौन कौन से कलर के फूल मिलेंगे तो हाँ मुझे तो अभी दो दिन बाद ही रिक्वारमेंट है तो आप मंगवा लीजिए तो मुझे फूल दे दीजिएगा दो कलर के कोंब दो कलर के कॉम्बिनेशन में फूल चाहिए ठीक है मैं आपको एड्रेस मेरा बता देती हूँ हम इंदौर में रहते है तो आपको वही पर फूल इंदौर में रहते हैं आपको वही पर फूल देने पड़ेंगे ठीक है ना तो फूलों के कलर में दो कलर के कॉम्बिनेशन में मुझे वाइट और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन दे दीजिएगा रेंज में हाँ अच्छी क्वालिटी के फूल अगर जैसे कि ढाई सौ तीन सौ तक के भी आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है रेट में कोई कम्प्रोमाईज नहीं करेंगे बाकी फूल बस अच्छी क्वालिटी के आने चाहिए ठीक है ना और क्या नाम से कब तक पहुँच जाएगा दो दिन के अंदर हो जाएगा ना कवर हैं ना तो ठीक है फिर